हमारे भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो सभी जगहों पर अलग अलग तरह की जलवायु होती है और सभी जैसे कहीं कहीं नदी है समुद्र ज़्यादा हैं तो वहाँ का वातावरण जलवायु अलग होता है कहीं मरुस्थल है तो वहाँ का थोड़ा गर्म होता है इस तरह से मतलब भारत में सब जगह अलग अलग तरह की जलवायु है जैसे भारत की जलवायु दक्षिण की बात करे तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय है और जैसे पहाड़ी हिमालय और इन जगहों की बात करें तो वहाँ मतलब ज़्यादा अधिक ऊँचाई होती है तो वहाँ की जलवायु ध्रुवी होती है जैसे जैसे हम कहीं हिल स्टेशन पर जातें है जैसे जैसे ऊँचाई पर बढ़ते हैं और तो वहाँ पे मतलब ठंडी ध्रुवीय मतलब ठंडी जलवायु होती है तापमान वहाँ का ठंडा होता है और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में अर्धशुष्क जलवायु भी होती हैं और शुष्क जलवायु भी होती है और अगर वर्ष भर पूरे मतलब राजस्थान के पूरे साल की बात करें तो यहाँ काफ़ी गरम तापमान रहता है क्योंकि ये मरुस्थल एरिया है तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है